दिल्ली जी सांस्कृतिक वजनाऊं तमामु सुठियूं आहिनि ऐं हिनमें दिल्ली में बाल विवाह जी प्रथा कोन्हे ऐं आध्यातमिक जेके प्रोग्राम थींदा आहिनि हुआ बि ॾाढा सुठा थींदा आहिनि जातिवाद बि कोन्हे हर को हर को पंहिंजो प्रोग्राम कंदो आहे ऐं असी ॾिसंदा आहियूं असी पाटीसिपेट बि कंदा आहियूं त अहिड़ो कोई दिल्ली में कोन्हे जो असी चऊं त बि वजनाऊं धार आइन हुन जा मामडन छाए तमाम सुठ्रो आए सब कुछ हले तो